हलो सर नमस्कार आप ये हाइब्रिड और बाजरे की शॉप से बोल रहें हाँ सर मुझको हाइब्रिड बीज चाहिए था नहीं गेहूं का भी चाहिए और सरसों का भी चाहिए इस टाइम बढ़िया क्वालिटी का है न सर हाइब्रिड अच्छा सर ये क्या पिराज चल रही है सर इसकी अच्छा बारह सौ रुपए कितना कितना किलो आता है सर इसमें एक थैली में अच्छा सर और यह अपना गेहूं का कितना आता है सर अच्छा कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है क्या ये अच्छा चलो हमको काफ़ी थैलियाँ लेनी है एक बोरी लेनी थी बोरी पूरी कितने आते हैं पीस एक बोरी में अच्छा मिल तो जाएगा न आपके पास हाइब्रिड वाला सरसों गेहूं दोनों चीज बोनी है सर अच्छा तो इसमे कुछ पैसा का थोड़ा कुछ कम भर्ती कर सकते हो क्या चल बढ़िया देखते हैं और आता हूँ किस जगह है आपकी दुकान शॉप पे सर अच्छा हिंडौन सिटी में चलो ठीक है सर आऊँगा और आप से बात कर लूँगा ये फिर किसी पर्सन को भी भेज दूँगा आपके पास मैं बात कर लूँगा आपसे और भी और भी कुछ जैसे कि मेरे को हरी मटर भी बोनी है सर हाइब्रिड कि नहीं वो तो हम कॉल कर लेंगे लेकिन ये मटर कि क्या प्राइस चल रही है सर क्या रेट है इसकी मटर की सर हाँ मेरे को एक किलो चाहिए सर थोड़ा सा आपने घर के लिए खाने के लिए बोनी है सर अच्छा सौ रुपए की ये कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो सर कई बर मैंने कई दुकानों पे बाइ भी किया है लेकिन इतना महंगा तो नहीं है ये अच्छा बढ़िया चीज है न सर एकदम उगाने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाती है ये अच्छा मीठा मीठी मटर है न सर वो एक अच्छा इसका फराब बढ़िया आएगा न में सर चलो ठीक है सर हाँ मैं एक दो दिन में आ रहा हूँ सर आपके दुकान पर तो तीनों चीज़ों को गेहूं को सरसों को और मटर को तीनों को एक साथ में ले आऊंगा ठीक सर ओके धन्यवाद